टीह सेप्टेंबर ॿ हज़ार ॿ पंजवीह मार्च ॿ हज़ार टे टीह अप्रैल ॿ हज़ार सत एकवीह जुलाई ॿ हज़ार चोॾहां चोॾहीं जून ॿ हज़ार पंज